हम लोग हिंदी बोलते हैं हिंदी जानते हैं अंग्रेजी नहीं बोलते हैं नहीं जानते हैं हम लोग के देखो बच्चों के वही हिंदी सिखाते हैं हिंदी हम लोग को अच्छा लगता है दीपावली दशमी दीपावली है वह फगुवा हर एक चीज़ हमने हिंदी में सब अच्छा लगता है हिंदी में हमने बताते हैं बच्चों लोग के भी हमने के हिंदी अच्छा लगता है हम लोग के कहीं भी कोई बनारसी कोई भी आया हम लोग बताते हैं कि हम लोग के हिंदी बोलने आते हैं हम लोग के अंग्रेजी नहीं बोलते आते हैं